हाँ जो लोग हमारी हिंदी भाषा को नहीं समझते हैं उनके साथ बात करने में हमें काफ़ी चुनौतियाँ दिक्कत आती हैं जो हमारी भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो हमें उनको इशारों के माध्यम से या किसी वस्तु को उठाके उनको या पिक्चर दिखाके समझाना पड़ता है जब तक ये हमारी भाषा को समझते हैं हमें उनकी भाषा भी समझने में काफ़ी दिक्कत आती है और वो लोग हमारी हिंदी भाषा को समझ नहीं पाते हैं तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमारी बात उनको समझाने के लिए ज़्यादातर हम लोग उनको इशारों के माध्यम से अपनी भाषा को समझाते हैं जो भी बात हमें कहनी हो वो हम इशारों से कहते हैं और वो समझते हैं कुछ कुछ समझते हैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी समझ जाते हैं हमारी बात को वो